हमारे भारत में कल्चर और परम्परा एक तरह से हैं जैसे जैसे कि हिंदू धर्म हुआ हिंदू धर्म में और मुस्लिम हुआ सिख हुए ईसाई हुए जैन धर्म हुआ बहुत सारे धार्मिक लोग रहते हैं जैसे कि हिंदू धर्म हुए हिंदू धर्म में जैसे होली है अभी जल्द में हो होली का त्योहार है होली के त्योहार से पहले हम लोग होलिका दहन करते हैं होलिका दहन करने के बाद दूसरे दिन रंगों का त्योहार होता है रंगों का त्योहार त्योहार रंग खेलते हैं बहुत सारे दोस्त गाँव के बच्चें हुए दोस्त हुए सब लोग साथ में रंग खेलते हैं

रंग लगाते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं दोस्त दोस्त दुश्मनों को घर भी जाके जिससे कि रंग लगाते हैं उनसे भी गले मिलते हैं

सब मिल बाँट के और जैसे कि खाना भी होता है जैसे गुजिया बनता है और सब आके आइटम होते हैं सब खाने के लिए हम लोग सब तो साथ में बैठ के खाते हैं उसके बाद रंग खेलते हैं रंग खेल कर जाते हैं जैसे मुस्लिम अभी मुस्लिम धर्म हुआ मुस्लिम धर्म में अभी ईद चल रहा है उन लोगों का ईद होता है बकरीद होती है बहुत सारे उन लोगों का भी त्योहार होता है